हॅलो आई जाणां मगे आज हांव पयल्याच फावटीं जेवणाच्या रूमांत वयतां जाल्यार म्हज्या शाशेन सांगलां कितें तरी गोड पदार्थ कर म्हणून तशें हांयेन तुजे हाती खालतें कितें कितें केलां गे पूण असो म्हाका पदार्थ जाय तो करून हांव सगळ्यांचीच मनां अशीं जिखून घेता पळय असो पदार्थ म्हाका करपाचो आसा जाल्यार तूं म्हाका अश्या पदार्थाची रेसीपी सांगता कांय हय सांगता कसलो गे पदार्थ तो गाजराचो हालवो गाजराचो हलवो हो म्हज्या खूब आवडीचो हय हय तूं जो करताली तो खूब्ब सारको बरो लागतालो रुचीक लागतालो आनी म्हज्या सासरच्या सगळ्या माणसांक खूब खूब आवडटालो तो तूं सांगता गे आई रेसीपी तेची हां बरें सांग तर हांव लिहून घेतां एक कप किसलेलो गाजर बरें मागीर तीन वाटयो साखर बरें एक वाटी तूप बरें मागीर मिल्क मेड एक वाटी बरें हां हें सगलें घालून कितें बरें शिजोवपाचें एक वीस मिण्टां हां मागीर हां आनी कितें म्हणटां मागीर तो आनीक टेस्टी जावपा खातीर सगळें बेदाणे जें घरांत आसात तें घालपाचें बदाम काजू मनुका हां हां आसा गे आई खूब आसा तें हां हेहे सगळें वयर घालपाचें आनीक रूच येवपा खातीर बरें आई हो जो तुजो गाजराचो हालवो जी तुजी रेसीपी आसा न्ही ही हांव झटपट करतां आनी खूब कमी वेळांत जातली ती आनी हांव सगळ्या म्हज्या सासरच्या माणसांचीं मनां जिखतां बरें तर आई दवरतां फोन